السلام علیکم جی خیریت سے ہے جی میں را ویکیش اکیڈمی سے بات کر رہا ہوں رفیع سر بات کر رہا ہوں میں جی میں پرسوں آپ کے بچی کے کلاس کے سامنے سے گزر رہا تھا تو آپ کی بچی پہلے میں تعریف کر دوں کہ بہت اچھا اول نمبر پڑھنے والی بچی ہے ماشاء اللہ بہت اچھے گریڈس بھی لاتی ہے اور اب تک پاس ہوتی ہوئی آئی ہے ماشاء اللہ جی تو میں یہ ایک چیز غور کر رہا تھا ان کے کلاس جاتے وقت کہ ان کے سنگنگ بھی بہت اچھی ہے جی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انھوں پڑھائی وغیرہ میں تو زبردست ہے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں سنگنگ میں بھی آنا سنگنگ میں بھی آگے بڑھنا اس میں بھی اپنا کریئر بنانا تو میں یہ بات میں اپنے مینجمینٹ کے سامنے رکھا تھا میں تو وہ لوگ بھی بولے کہ ہم لوگ بچی بچی کو آگے بڑھائیں گے سنگنگ کے ایک بڑے اسٹیج تک لے کے جائیں گے ایک بہت بڑا ان کا نام بن سکتا پھر تو اس کے لیے میرے کو آپ کی اجازت کی ضرورت تھی جی تو مطلب آپ رضامند ہیں نا یہ چیز کے لیے کہ ہم ان کو کے ساتھ لے کے جائیں گے جی ٹھیک ہے سر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے شہر وغیرہ میں بھی لے کے جانا پڑتا ہم لوگوں کیونکہ دیکھیے بہت بڑے اسٹیج تک لے کے جانا ہے ہم کو ان کو تو ہم کو ٹریول وغیرہ بھی پورا کرانا وغیرہ پڑے گا کیوں سر نہیں آپ یہ چیز کی فکر مت کریئے یہ جو بھی ہوں گا ہم لوگ کریں گے ہمارے ایجوکیشن والے کریں گے ہمارے اسکول والے کریں گے جو بھی خرچہ وغیرہ ہوگا ہماری طرف سے ہوگا آپ یہ چیز کے بے فکر رہئے کہ آپ کو بیچ میں ایک روپیہ بھی دینا نہیں ہے اور آپ کا بھی خرچہ ہمیں اٹھانے الے ہیں پیرنٹس وغیرہ بھی ساتھ چلیں گے نا بچی کے تو وہ چیز کا تو ان شاء اللہ اٹھائیں گے ان شاء اللہ سب لیگل ورک ہوگا چار لوگ بیٹھیں گے مینجمینٹ وغیرہ سب بیٹھ کے آپ کو بلا کے آپ کا آپ کی ہماری رضامندی سے یہ کام ہوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے شکریہ اجازت دینے کے لیے اللہ حافظ و علیکم السلام